अहाँके गाड़ीमे हमर सामान छुटि गेल ओइमे बेग रहय एकटा ओइमे बहुत सा कपड़ा लत्ता रहय पाइ कौड़ी रहय सब चीज छुटि गेल हन रोडवला अहाँ गाड़ी छियै हम अहाँके ढूँढ़ब अहाँ ढूँढ़लासँ नहि मिलय छी हमरा घर परिवारमे कोइ नहि आदमी हइ हम किनकासँ बहुत सा हम नहि तऽ केस करब नहि तऽ सबचीज करब हमरा जे होत जहाँसँ दअ दिअ नहि तऽ हम बहुत खराब अहाँपर भऽ जायत बात हमरा सबके जल्दी दअ दिअ नहि तऽ हमसब कहाँसँ आनब हमरा दुइये तीन टा ओइमे सामान हइ तऽ हमरा लअ कऽ दअ दिअ हम कहाँ अहाँके ढूँढ़ने घूरब जे हमरा अहाँ मिलब हमरा मोबाइल नम्बर नहि हइ जे अहाँके नम्बरपर फोन करब जे अपन अहाँ गाड़ीके चेक उक कऽ कऽ हमर सामान सब लए कऽ पहुँचा दिअ सब अपन अथी भेल छी नहि तऽ हमरा घरपर हम जाइ छी देखय छी बहुत किछु करब करलासँ नहि होत तब अपन बुझल जायत